पाँच संख्याएं है एक लाख दो हज़ार तीन सौ बाराह पाँच लाख छः हज़ार एक सौ अट्ठाइस छः लाख तीन हज़ार सात सौ ग्यारह आठ लाख तीन हज़ार पाँच सौ बत्तीस नौ लाख पंद्रह हज़ार सात सौ ग्यारह